सभसँ बेसी खुशी होइए खुशी होइत अछि जे हम सभसँ पहिने गायकेँ भोजन दैत छियै जेतेक प्रसन्नता हमरा गायके खुअबैमे होइए जतेक प्रसन्नता हमरा लोककेँ खुअबैमे होइए ओकरासँ गप करैमे होइए ओकरा बैसबैमे होइए ओकरा सम्मान करयमे होइए ओहिसँ बेसी प्रसन्नता हमरा कोनो चीजमे नहि होइए जे हमरासँ लोक कतेक बेसी प्रसन्न रहए जाहिसँ हम प्रसन्न रही समाज जँ हमरासँ प्रसन्न रहत तऽ हमहूँ प्रसन्न रहब आ ओहीमे हमरा प्रसन्नता होइए जे समाजक लोक जे छै हमर अपन लोक जे अछि हमर जे व्यावहारिक लोक अछि से हमरा सम्मान करैए आ जे हमरा सम्मान करैए ओहिसँ हमरा बहुत प्रसन्नता होइए आ हमरो इच्छा रहैए जे हमरा लोक सम्मान करए आ हम लोकके सम्मान करियै हम प्रसन्नता दियै हमरा प्रसन्नता हुए तऽ सभसँ बेसी खुशी हमरा जँ कोनो एकटा चीजमे होइए तऽ पहिल कहलहुँ हेँ जे हमरा गाएके जे भोजन दैत छी ओ जे खा लैए ओ जे हमरा दिश तकैत रहैए तऽ हमरा बहुत प्रसन्नता होइए जे हमर गाए खा लेलक कोनो व्यक्ति जे हमरा ओहिठाम अबैत छथि हुनका जे हम सम्मान करैत छियनि ओ जे खुशी खुशी जाइत छथि ओहिमे हमरा प्रसन्नता होइए जे हम हिनका उचित सम्मान कऽ सकियनि ओ जे हमरा सङ्गे नीक जकाँ गप केलनि प्रसन्नतासँ गप केलनि ताहिमे प्रसन्नता होइए जे हम हिनकासँ बहुत नीक जकाँ गप केलहुँ ओहिसँ हमरा प्रसन्न होइत छी हमरा प्रसन्नता होइए